मैं अपने ज़िले में बजरंग दल को सब से अहम संगठन सामुदायिक संगठन मानता हूँ और मैं उसका सपोर्ट भी समर्थन भी करता हूँ और हमारे आस पास एक वृद्धा आश्रम है मैं उस में हमेशा जाता रहता हूँ